हैलो हैलो अस हून आये जम्मू ते आई आं घुम्मना ऐ सानू जगह सनाओ कुद्धर घुम्मना

ठीक आ सनोचा दी ऐ करो करो गल्ल आंं आं आओ आओ अस वैष्णो देवी जन्ने आ कल्ल वैष्णो देवी जाना

ठीक ऐ एह् शुक्रिया म्हाराज तुदा इन्नी गल्ल सनाने दा असेंगी ओह् शुक्रिया शुक्रिया तुंंदा ठीक ऐ ठीक ऐ म्हाराज बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा आं ठीक ऐ